جی ہلو وعلیکم السّلام و رحمۃ جی ہاں میں ٹریول ایجنسٹ سے بات کر رہا ہوں جی ہاں جی ہاں بالکل ہمارے یہاں سے ٹورسٹ کے لیے لوگ گاڑی لے جاتے ہیں اور بکنگ کرتے ہیں تو میں اُس کا ایجنٹ بول رہا ہوں جی آپ کو کیا خدمت کر سکتا ہوں میں جی ہاں جی ہاں میں سمر ویکیشن اور انٹر ویکیشن دونوں کراتا ہوں تو آپ سمر ویکیشن کے لیے کہاں تک جانا چاہیں گے جی ہاں لداخ منالی ہمارے یہاں سے لوگ ہم بھیجتے ہیں اور گاڑیاں بھی جاتی ہیں آپ پہلے بات یہ بتا ڈیسائڈ کر لیجیے کہ لداخ جانا ہے یا منالی کیونکہ دونوں کے روٹ الگ الگ ہوتے ہیں او اوکے منالی جائیں گے جی آپ لوگ کتنے مطلب اسٹوڈنٹ ہیں یا لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں اِس ویکیشن پہ پچاس لڑکے ہیں آپ لوگ جی بالکل ٹھیک ہے تو کتنی کاریں چاہیے آپ کو دس کار چاہیے ہاں آپ جیسا کہیں ہمارے پاس ہر چی ہر چیز اویلیبل ہے دس کار بھی ہو جائے گا بس بھی ہو جائے گا جی ہاں بالکل وہ بھی ہم بک کرا دیں گے ہاں پیسے کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہمارا ایک ایک ایک رول ہمارا جو رول ہے ریوولیشن ہے کہ اگر ہم بس کرتے ہیں تو بس میں جانے آنے کا تو کم سے کم بیس ہزار خرچے پڑ ہی جاتے ہیں

نہیں کوئی زیادہ نہیں ہے اگر آپ لوگ ایسے اسٹوڈینٹ ہیں کیا اچھا اچھا چلیے اگر آپ ایسا ہیں اور علی گرھ مسلم یونیورسٹی سے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے چار ہزار ڈسکاؤنٹ تو میں نے کر دیا اور سولہ سولہ ہزار میں جو ہے آپ لے جائیں ہم لوگ تو آپ لوگ کو کب چاہیے کس دِن چاہیے ڈرا ڈیٹ بتا دیجیے تیس مئی کو بالکل بالکل تیس تیس مئی کو صُبح سویرے یہ بس آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ جو ہے اُس سب سے ٹریول کر سکتے ہیں جی ہاں ڈرائیور میرا ہی رہے گا اور اُس کی ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیجیے جی کھانے کے انتظام کی بات کریں تو کھانے کا انتظام الگ سے کرا دیں گے لیکن اُس کے لیے ایکسٹرا چارج رہے گا ہاں آپ جو ہے ہمیں میل کر دیجیے واٹس ایپ میں اپنا پتّہ بھیج دیجیے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے